हैलो नेईं नेईं आवा दी अवाज़ अं चलो सम्भी दा हून यरो में ताहीं कम्म रोड़ै दा में हां ओह् भी जाना उठी कम्म तां उस चक्करें में थुआढ़ा फोन निं हा चुक्का दा हा कल्ल तुसें किन्नियां गड्डियां चाही दियां रेता चार गड्डियां चाही दियां न ते तुसें गी पता गै जदू आ कम्म साईड उप्पर कम्म चला दा ते दूऐ पास्सै ओह् लग्गी जंदा ऐ मिगी होर थुआढ़ी गल्ल चलो बा एजेंसी चाहिदा आं चलो कोई त्रै आं ओह्की गड्डी तुआहीं दी तुआहीं में छे गड्डियां भेजी ओड़गा सिद्धियां ऐ नी ते बाकी बजरी सीमेंट ते खरा खरा